हेलो हाँ मैंने कहो चावल क्या रेट दिया है अरे यार थोड़ा देखो कचरा अचरा वाला चावल है फिर कम रेट लगाओ अरे यार दिखाई रहा हो यार उसमें कचरा मुचरा नहीं यार माल माल सही दो और रुपैया ले रहे हो आप रहें हाँ ठीक है तो अच्छी माल दे दो क्या रेट दे रहा है जी हाँ पचास रुैया पचास के ले हाँ ठीक है